औ मानोमोन मानोमोन अ दङ दंनायालाय नोंनोब्ला मा रोखोमनिखो नांगौ गाम्बारिनि दङ सिगुननि दङ नों माखो पसन जायो बिखोनो लांफैदो आरो दामा हले सिगुननिया दस हाजार साराइ दस हाजार आरो गाम्बारिफोरा सय हाजार सात हाजार इफोरबायदि आरो नों नायफैब्लानो जाबाय अ औ औ माने सिगुन अ बक्स फालेंब्ला बिफोरथ' बिथ' दाम गोसाथार ओरैनो पसासि आसि गोलैयो बियो बुस्थुआहै

जागोन दे दखानाव फैनानै नायफैब्लानो जाबाय नोंनि पसन मथे लांनो हागोन डाइनिंबो दङ सिगुननियानो जागोन बिबो जागोन दे ओरैनो सिगुननि सियारब्ला ओरैनोथ' गंसेयावहा जोङो सासे सिंगोल जनायखौथ' बुंनायावलाय जोङो सय हाजार सात हाजार बुङो आरो बे साथाम जग्रायाथ' ओरैनो पन्सास साथिसोआ गोग्लैयो गोग्लैगोन आरो

ड्रेसिं आइना कुवालिटि लाना कुवालिटि दङ नों माखो नायफायो नायफैनो हागोन दखानाव फैनानैहै आं आंथ' बनायनानै साजायनानै दोनगोन दखानावलाय ओमफाय नों फैनानै नायफैदो मा माया नोंनि कुवालिटिनि कुवालिटिया नोंनि मेगनाव गोग्लैयो नों नायफैनानै नायफैनो हागोन इयावहा आंहा बुंनांगौ जेबो गैया नों नायफैब्लानो दाम दर खालामनानै आं हरगोन नों माखो पसन जायो आं बेखोनो हरगोन जागोन गासै इथिं बक्स फालें बक्स फालेंबोब्ला ड्रेसिं आइनाबोब्ला ओमफ्राय डाइनिंबोब्ला सियारबोब्ला गासैबो दाजाबजोबनानै नाजानोसै थांनो हागौ बेयावनो ओरैनो साथि सत्तुरा जाहैखादोना आरो बक्स फालेङाथ' पसासि आसिखाना आंनिया ओइ मोननो हागौ बे टाउन टाउन खाथियावनो नालाय दखाना टाउन खाथियाव मोनगोन गारि दंखायो मालखो लादो आरो गारि रायज्लायनानै थिखांना लाबोब्लानो जाबाय सिन्था खालाम नाङा दे मालआ आंनियाव मोजाङानो दंजोबो मोजां मोजांसो दे जागोन दे माला फैगोन माला माला फैगोन अ दे फैदो होमब्लालाय फै दे होमब्लालाय